ठीक छै अपन तोरासबके समाचार बढ़िआँ हँ कि भेलै समस्तीपुरमे

हँ अँ हुँ अच्छा हँ हँ बुझलिए अच्छा होटलमे खा लिहऽ हुँ कि करबहो तऽ फेर खाइए ने पड़तै भुखल रहबहो

हँ गामघरके हाल ठीक छै घर अबै छहो अँए अच्छा ठीक हइ घर आबऽ

अच्छा अच्छा ठीक हइ आओर विद्यार्थीसबके परीक्षा चलै छै ने ई मिलि गेलै होतै अच्छा ठीक हइ रखऽ हेलो रखऽ ने तऽ बुझि गेलिए हँ तऽ तऽ तब कि करबहो फेर तऽ टाइट परीक्षा लै हइ तऽ जे पढ़ने लिखने हेतै वएह ने लिखतै पढ़तै नहि पढ़बहो लिखबहो तऽ टाइट परीक्षा लेतै फेर जेहन पढ़ाइ लिखाइ केबो होतनि होतै परीक्षा हुँ अच्छा ठीक हइ पइसा दऽ कऽ चलि आबऽ घर अच्छा ठीक अच्छा ठीक हइ रखऽ अच्छा